आमी एक दीस आमची फॅमिली आनी फ्रेंड्स थंय काणकोण ती सायड खोतीगांव म्हणटा थंय हायकिंगा गेल्लीं कुस्के म्हणटा थंय गेल्लीं थंय आमी आतां हांग सकून केपें सकून गाडयेन गेल्ली मागीर थंय मातशें वॉटरफॉलार मिन वन हार कितले वन आवर टू टू हावस ते टू हाव मातचें पयली गाडी थंय थांबयली आनी थंय सकून ट्रॅक केली मीन हायकींग गेली चलत गेली तशीच वन हार बी लागलें दिसता आमकां चलत वचपाक देन आमी सामको व्हडलो कुस्केम म्हणट बीग वॉटरफॉल पळयलो आमी सगळीं फॅमिली आनी फ्रेंड्स गेल्ली सो आमी सगळे घरा कुडसून घेवन गेल्ली जेवपा बी आमी फोटोस काडले मागीर खूब किद एन्जॉयमेंट केली आनी जेवली मागीर मागीर कोण एकले सांगपा लागलो आनी एक वॉटरफॉल आस म्हण फेमस बामणपुडो म्हण थंय तशेंच तशेंच नेत्रावळी बी वचपाक मेळटा दिसता आम मागीर तशी गुगल मॅपान तशी गेली आनी पयलो रस्त्याच्या सायडीनूच आसलो तो वॉटरफॉल त्या वॉटरफोलाचें नांव आसले बामणपूड आमी तो पयलो आनी थंय बी एन्जॉयमेंट केली खूब खूब फोटोस बी काडले आनी फूल डे आमचो बेस्ट गेलो खूब एन्जॉयमेंट केली आनी मागीर चारां समार सांजे उद चारां समार केल्ले आमी भायर सरली थंय बामणपूड्यार सकून आनी गेली थंयच एकलो म्हणपा लागलो आनी एक वॉटरफॉल आस म्हण हांगा सो आमी थंयच लागींच आसलो तो रस्त्याच्यान एक टर्न मारपाचो बुपरा म्हण तो गांव थंय गुनी म्हणटो वॉटरफॉल सो आमी थंयच्यान गेली टर्न मारलो आनी पयलो आनी तो बी बेस्ट आसलो थंय आमी चड वेळ रावली ना कित्याक आमकां टायम जातालो ताका लागून आमी बेगीन भायर सरली आनी आमची डे बेस्ट गेले तीनय वॉटरफॉल खंयचो तो फस्ट तो कुसके तो खोतीगांव आनी बामणपूडो म्हणटा तो हांगा गावडोंगरी आनी तो गुनी म्हणटो बुपरा तो बी गावडोंगरीच थंय ते तिनी पयले आमी थंय तें तिनूय आसा दिसता आनी खोतीगांव उरले ते आजून एक्सप्लोर जाला जालना दिसता तेन्ना आमी पुर्तून येवपाचे चितले एक्सप्लोर जाले तेन्ना आनी आमी खूब एन्जॉय केले थंय आनी आमी आमी पांचा सवां कितल्या रिटन आयली घरा आनी येवन येयली